आं बिफां गायनोब्ला हामा हाखौ बांसिनै बाहायो बिफांफोरनि थाखाय आं बांसिनै गोबोर हासारखौनो बाहायो आं बिफां गायनाय समाव बिफांनि थाखाय जेबायदि हायाव बिफांफोरा थाबनो जाखांगोन एबा मोजां सावस्रिनि बिफां हिसाबै जाबोगोन बेफोर हाखौ सायख'नानै बैफोर हाफोरखौ बाहायनाय जायो बिफांनि थाखाय बांसिन साबसिनथार हासार होननानै बुंङोबा जोंहा न'आवनो मोननाय मोसौ मोसौनिफ्राय मोननाय मोसौनि खि एबा गोबोर हासार बेनो साबसिन हासार होननानै बुंजायो बिनि थाखायनो जों गामियारि रायजो जाग्रा सुबुंफोरा गोबोर हासारखौनो बिफां लाइफां बायदि फुल बायदि गायनायफोराव गोबोर हासारखौनो बांसिनै बाहायो जोंनि गामि ओनसोलाव फ्राय बांसिन रासायनारि हासारखौ बाहायनाय जाया मानोना बयबो मिथिगौ हिसाबै रासायनारि हासारफोर बाहायोब्ला देहानि मानि ख'हा हानि बांसिनै ख'हा जायो बेनि थाखायनो गोबोर हासारखौनो आं बांसिनहाय बाहायो बिफां लाइफां गायनाय समाव बिफांफोराबो गोबोर हासारनि हासारखौ मोनोब्ला बांसिनै साबसिनै गल'यो होनना आं फोथायो बेनि थाखायनो आङो बिफां गायनाय समाव गोबोर हासारखौ बांसिनहै बाहायो